में हून गै इक फिक्शन कताब लैती ते इन्नी सड़ी दी नेईं कक्ख समझ आवा दा ते पढ़ने गी बी बेकार लग्गी भलेआं गै बेकार कताब ऐ ओह्